हमारा क्षेत्रीय बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है यहाँ पर नवदुर्गों में जवारे बोए जाते हैं वो जवारे बोए जाते उसमें माता के जो भजन होतें हैं भजन हों गाए जाते हैं जवारे में गाए जाते हैं उसमें सेहरा भी चलता है नाच गाना भी चलता है बहुत गजब का दृश्य चलता है देखने के लिए लोग से आ के देखते हैं वो परम्परा बहुत प्यारी लगती है जवारों का त्यौहार चलता है नवदुर्गों में जे बुंदेलखंड में हमारे यहाँ परम्परा पुरानी प्राचीन तरीके से चली आ रही है इसलिए इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में भी देख लिया जाए और नृत्य संगीत के उसमें भी देखना नृत्य भी चलता है इसमें अच्छी देखने के लिए अच्छा लगता है और सब और क्या है जे तो हाँ आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रेरणादायक है इसको जो है अ अपने आगे स बढ़ाने के लिए अपने से पीछे बुंदेलखंड एरिया से संबंध साधना पड़ेगा बहुत अच्छी परम्परा है ये हमारे यहाँ प्रेरणा स्रोत है यहाँ गलत हो गया